सोलोंथायनि बिथिङाव आं सानो दि गोबां गोदोनि समाव गोबां जायगाफोराव गोबां गामिफोराव लामा सामा मोजां नङामोन गारि मथर खारनो हायामोन साइकेल गैयामोन आथिंजों थाबायनो नांगौमोन आरो बिदिनो आथिंजों गोबां गोजान गोजान हान्थामेला खालामनानै बाजार बिदिनो खालामनो गोनां जायोमोन मोसौ बोरमा फाननोब्लाबो गोजान थाबायनानै जोङो थांनो गोनां जायोमोन दायो गोबां सोलोंथायनि गेजेरजों गोबां गोदान गोदान मुगानि गोदान साननायजों दायो जोंनि लामाफोराव बा जोंनि गामिफोराव गोबां सोलायबाय बेबायदिनो सोलोंथायआनो जोंनि गुबै लामा बेबायदिनो सोलोंथायजोंनो जोंनि न'खरफोराबो एसे देरगाबाय फरायनो हानाय मोजां सुबुं उजिबाय बेबायदिनो गोबां जोङो फरायसालिफोर गोदोनि समावथ' जोङो फरायसालियाव जोंहा एल पि स्कुल गोजान गोजान जायगायाव थांनानै फरायहैनो गोनां जायोमोन दानि समाव जोंहा गामि खाथियावनो गोबां फरायसालि जाबाय आरो गोबां फरायसालि गायसननानै गोबां सुबुंफोरा बे एल पि स्कुलावबो फरायनो हानाय आरो गोबां प्राइभेट फरायसालिफोरावबो फरायनो हानाय गोबां लामा फैबाय गोबां सुबुङा सोलायबाय आरो गोदोनि फरायसालिफोराव जोंहा गभमेन्ट फरायसालिफोराव जोंहा ओंखाम ओंख्रि संनानै बे फरायसालियावनो जानानै जोङो फुंनि जि फुंनि गु रिंगा बा बेनिफ्राय फरायनानै जोङो जिनै रिंगासिम फरायो फुंनि सम आरो उनाव जोङो बे सोरकारि फरायसालिफोराव जोङो जोंहा आदार महरै जानाय बेबायदिनो जोङो हगारबाय बिदिनो जानानै जोङो नै रिंगासिम जोङो फरायसालियाव फरायनानै नै रिंगानिफ्राय जोङो बिदिनो फरायनो मोनोमोन आरो सिगांनि समाव जोंहा फरायसालि एल पि स्कुलफोराव जोंहा गोबां मास्टारफोरा मोजां मास्टार गैयिनि थाखाय जोङो गोबां प्राइभेट फरायसालिफोर गायसननो गोनां जाबाय बे प्राइभेट फरायसालियावबो गोबां सुबुंफ्रा गाव गावनि गथ'खौ मोजां सोलोंथाय होनो गुनगोनां सोलोंथाय होनो थाखाय गोबां न'खरनि बिगोमा गावबा गाव बिमा बिफाफोरा मोजां फरायसालियाव सोसननानै गावनि गथ'खौ मोजां सोलोंथाय मोजां गुनगोनां सोलोंथाय होनानै गावनि गथ'खौ मोजां खालामनो हाबाय बेबायदिनो गामियारि सुबुं साफा सानै गावबा गाव न'खरनि हालोद मोजां नङैनि थाखाय दायो दासिमबो जोंनि न'खर उन्दै थाखोनि न'खरफोरा दासिमबो जों एल पि स्कुलफोरावनो होनो गोनां जायो आरो बेबायदिनो एल पि स्कुलफोराबो दायो गोबां मोजां टिचारफोरबो मोननो हाबाय दानि समाव गोबां गुनगोनां सोलोंथायनि फोरोंगिरिफोर जों मोननो हाबाय बेबायदिनो आरो मोजां एल पि स्कुलफोराबो दानि समाव दानि जुगाव गोबां गुन'त्सबफोर खुंनानै गोबां बायदि माबाफोर लानानै मोजांखौ जों नुनो मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि थांलाय फैलाय लामा सामा गारि मथरनिबो आंखाल गैला बेबायदिनो सोलोंथाय जौगानायनिफ्रायनो जों बेफोरबायदि आदब खायदाखौ जों मोननो हाबाय सोलोंथायनि खान्थियानो मोजां मोजां होननानै जों बुंनांगोन आरो बे सोलोंथायजोंनो लोगोसे गोबां सोमोन्दो गोनां मावथायफोरखौ जों मावनो हाबाय बिदिनो दानि सोलों सोलोंथायजों गोदोनि सोलोंथायजों एफाग्राब समान नङामोन बिदिनो दायो जोङो सोलोंथायनि बेला होननानै बुङोब्ला दानि सुबुंफ्रा गिदिर गोलाव फरायनानै गोजौ गोजौ लेभेलसिम गावबा गाव गथ'फोरखौ आइ ए एस अफिसार आइ पि एस बिदिनो उथ्रिसार जाहोनो हाबाय गोदोनि समाव बेबायदि गोबां गुनगोनां फोरोंगिरिफोर गैयिनि थाखाय गुनगोनां फरायसालि गैयिनि थाखाय गोदोनि समाव जोङो बांसिन सोलोंथाय होनो हायामोन बांसिन आरो न'खरनि आंखालनि थाखायबो सोलोंथायफोरखौ होनो हायामोन बेनिखायनो सोलोंथाया एसे खम होननानै बुंनो हायोमोन दानिया सोरखारा मोजां आयदाखौनो लानानै मोजां खाबु होनो हाबाय बिदिनो जोंनो लामा सामा गारि मथरफोरौ मोजांहै रोखोमै हरबाय होनो हाबाय बेखौनो आङो बे सोलोंथायनि खान्थिनि सोमोन्दै आं बेखौनो फोरमायनाय जाबाय